मछली हमने बचपन में देखा है कि मछली जो है मछली जो है पकड़ते पहले हाथों से पकड़ी जाती थी क्योंकि इतनी मछली थी और सबसे बड़ी मछली बड़े बड़े पठने आते थे लेकिन अब जो है अब बड़े अब पालतू चीज़ें मछली हो गई है मछली को जो है और मछली अब ने अपने छोट पहले से छोटे थे तब हमारे पिताजी लोग पकड़ते थे और खाते भी थे हमने तो पहले से ही नहीं खाई है मछली वगैरह हमने खाया नहीं कभी और आज भी नहीं खाते हैं हम लेकिन माँस तो हम पहले बकरे वगैरह का खाया जाता था लेकिन हमारे यहाँ ऐसे अब माँस खाने वाली मछली रही ही नहीं गई क्योंकि बहुत दिनों की मछली पालतू आती है और वह अब बनाया हुआ चारा और मिलों का चारा बना कर के वह जल्दी बड़ी कराई जाती है इसीलिए मछली को अब खाना मछली में वह ताकत नहीं रही जो मछली को में लोग पसंद करते हैं पहले जो देसी मछली थी उसमें पहले ताकत थी क्योंकि वह मछली जो है पानी में पलती थी और घास वगैरह खाती थी हम मछली को दाना में जो दाना दिया जाता है वह मछली जो है अब वह मछली हो गई है जो मिलों से दाना आता है उसने बड़ी अच्छी और बिटामिन है बना बनाकर गोलियाँ बना कर के वह डाली जाती है मछली खाती है जल्दी बढ़ जाती है इसलिए अब मछली में कोई दम नहीं रहा मछली तो अब खाने वाली ही नहीं है वैसे डाक्टर लोग बताते हैं मछली मछली नाम सुनते हैं लेकिन मछली में वह दम नहीं है क्यों मछली आरोग्य थी लेकिन अब आरोग्य नहीं है ताके क्योंकि वह डाक्टरों की बनाया हुआ चारा खाती है क्योंकि वह जल्दी बड़ी हो जाए इसलिए वह मछली जो है अब खाने लायक नहीं रही अब तो छोटी मछली जो जिसके किसी टी वी वगैरह हो जाए तो फूल वगैरह खा सकते जो बहुत ही छोटी होती है मछली जैसे एक एक अंगुल की लंबी चौड़ी होती है वह मछली खा सकते हैं अब जिसमें ऐसा हालांकि वैसे मछली में कुछ अब दम तो है नहीं लेकिन क्योंकि मछली तो

आरोग्य नहीं रही मछली में कहा जाता है अब रोग नहीं है लेकिन मछली भी अब रोगी है क्योंकि तालों में जो है तो गंदा पानी आता है और गंदे सामान भी डाले जाते हैं खाने के लिए जैसे भैंसा वगैरह है और इसका माँस भी डाला जाता है मछली तो बड़ी दिखाई अच्छी सी लेकिन पड़ती है लेकिन उसके अंदर सड़ा हुआ माँस की बदबू आती है इसलिए मछली के बाज़ार में आप जाएं तो मछली की बदबू देखिए इतनी घनिष्ट जब आप मछली इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मछली देखने में ही बदबू करेगी बताइए खाने में क्या आपको क्या होगा जब देखने में जो चीज़ बदबू करेगी वह खाने में कैसी होगी आप खुद समझें लेकिन रही हम तो शाकाहारी भोजन करते हैं मछली के बाज़ार में ही नहीं जाते हैं क्योंकि मछली वहाँ पर जाने से आप इतना दुर्गन्ध आपको आएगी कि जो मछली आप खाने के बजाए दुर्गन्ध से ही आप आपका मन हट जाएगा इसलिए कहा गया है कि मछली को खाना ठीक नहीं और मछली ठी लेकिन वह जो मछली थी वह देसी मछली थी अब मछलियाँ जो है देसी नहीं रही अब मछली मछली का एक नाम है वह है मछली एक ऐसी चीज़ है कि अब देखने में मछली है लेकिन उसके अंदर रोग भी है क्योंकि बनाया हुआ भोजन वह मछली करती है और जैसे आप सोच देखते हैं कि कड़वा तेल है दुकानों पर बिकता है एक कड़वा तेल कोई तेल में नहीं रहा आपको स्वच्छ दिखाई पड़ता है बाकी यह तेल कोई स्वस्थ नहीं रहा इसी प्रकार से मछली भी कोई स्वच्छ नहीं है रही बकरे की बात तो बकरे का माँस और मछली के माँस से बहुत ही अंतर है बकरा तो पत्ता ही खाता है मछली तो क्या नहीं खाती क्या नहीं खाती वह सड़ा हुआ माँस अगर लाश भी उसमें डाल दी जाए बे तब भी मछली खा लेगी बताए जो जो जानवर जो पक्षी जो भी आदमी सड़ा माँस मनुष्य का खा ले वह मछली सही कहाँ रही वह रोग उसके अंदर है के नहीं है हालांकि वह पानी में है इसलिए वह पता नहीं चलता लेकिन मछली इतनी खराब चीज़ है कि मछली से खराब कोई जीव नहीं मुझको दिखाई पड़ता है इसलिए हमने बड़ों से सीखी है और बड़े ही लोग बताते हैं कि मछली नहीं खाना चाहिए अब पहले मछली देसी थी अब मछली विलायती हो गई है मछली बनावटी है आपको मछली दिखाई पड़ती है लेकिन वह मछली में पहले मछली में गंध आती नहीं थी अब मछली जहाँ जहाँ बिकती है वहाँ इतनी दुर्गंध आती है कि मछली को क्या कहें इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि मछली के लिए मैं आपको यही बताता सकता हूँ कि आप कोई भी माँस खा सकते हैं लेकिन मछली का माँस खाना ठीक नहीं है क्योंकि मछली में इतनी दुर्गंध आती है इतना बकरा में नहीं आती है इतनी सूअर में नहीं आती है जितनी दुर्गंध मछली में आती है